में एअरफोन लैते हे रियल मी दे बड़े शैल एअरफोन न ओ बड़ी क्लियर अवाज आंदी बिलकुल शैल सनोचदा ओह्दे कन्नै